हम हम जंघई जा रहे थे और जंघई से गए जंघई जो है कि वहाँ बहुत भीड़ थी बहुत भीड़ थी टिकट भी नहीं मिला और जो मेरे हस्बैंड थे परिवार हम लोग फैमली पूरा फैमली ले कर गए और टिकट भी नहीं मिली इतनी गर्दी इतनी भीड़ थी मेरे हस्बैंड अरे गए वहाँ लाइन लगाए लाइन लगाएँ तो टिकट मिला अब एक एक घंटे से टिकट खड़े थे लाइन में तो एक घंटे से खड़े थे लाइन में तब टिकट मिला हम लोग सफ़र जो हैं ट्रेन में बैठे बहुत गर्दी इतनी गर्दी और गर्दी थी हम लोग कैसे कैसे करके अपने बच्चे को ले कर चढ़े और उस पे गए तो बैठे सीट भी नहीं मिला को मेरा बच्चा कोई इधर खड़ा था कोई इधर खड़ा था और मैं भी खड़ी थी मेरा हस्बैंड भी खड़े थे और अरे ट्रेन से ट्रेन ट्रेन इतनी तेज जा जा रही थी और बैठने के भी जगह नहीं मिला तो हम लोग कैसे करके कैसे करके तो उसे जो मेरा सीट था वो भी नहीं मिल रहा था जो कि हम लोग रिज़ब करवाए थे रिज़ब था तो भी नहीं मिला सब जो बैठे थे उसपे उठ भी नहीं रहे थे अब हम लोग क्या करें अब किसी को तो मार के डांट के तो उठाएंगे नहीं भाई उठ हूँ मैं उसे व्यवहार से हर कहेंगे की भाई उठो अरे मेरा रिजव मैं रिजव करवाई हूँ मैं मेरे बच्चे कहाँ बैठें हम अपना समान कहाँ पे रखूँ और कैसे भी कैसे हम लोग अर्जेस्ट भए उन लोग उठे अर्जेस्ट भए फिर बैठे हम लोग इसके बाद मेरे लड़की बोली कि मम्मी मैं बातरूम जाऊँगी मैं ले कर गई बातरूम उसको और बातरूम में गई तो वहाँ बातरूम में इतनी गंदगी इतनी गंदगी कि और जो है कि उस वहाँ खड़े नहीं हो जा रहे थे कि खड़े हो के और लड़की को बातरूम अपने करवा दूँ फिर मैं ले कर लौट आई कि मैं कहाँ ले किधर ले के जाऊँ इधर तो नहीं है इसमें सफाई भी नहीं है फिर दूसरे डिब्बा में ले के गई मैं बोला कि उसमें जाऊँ तो उसमें सफाई रहेगी उसमें वैसे ही था लेकिन क्या करूँ भाई अब ट्रेन के सफर है तो अब चाहे गंदगी रहे चाहे कुछ भी अब भाई मजबूरन अब तो कराना पड़ा न बच्चे को कि भाई अब बच्चे हैं एक दैं हम लोग हैं तो बर्दाश्त सकते हैं लेकिन बच्चे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे फिर कैसे भी कैसे हम लोग दिन रात दिन बिता फिर रात रात सफर किए हम लोग पहुँचे मुंबई में मुंबई हम लोग कल्याण में उतरे वहाँ भी इतनी भीड़ थी हम लोग वहाँ से उतर के फिर कल्याण में पहुंचे कल्याण से हम लोग बोले कि अब भाई कैसे जाऊँ दो बजे एक बजे रात हम लोग कल्याण में उतरे अब एक बजे रात कल्याण में उतरे वहाँ न गाड़ी बंद थी लोकल ट्रेन बंद थी इसके बाद हम अरे हम लोग कहें कि भाई कार ओ था टैक्सी से चलो मेरा हस्बैंड बोले टैक्सी से चलो हम बोले कि टैक्सी से चलो अभी इतनी रात की जानते हो वहाँ मुंबई में कितने ओथा चलती है किधर कोई के किधर ले के चला जाएगा तो क्या करोगे रहने दो हम लोग इस्टेशन पे टाइम रात बिताएंगे तो रात हम लोग कैसे कैसे करके रातें बिताएँ वहाँ दी उहाँ कल्याण में हम लोग वहीं बैठे इसके बाद वहाँ बैठे बैठे बैठे कहीं चार बज गया चार बज गया तो हम लोग तब लोकल ट्रेन चालू हो गई लोकल ट्रेन चालू हो गई तो हम वहाँ से अपना फिर बोड़िया बिस्तर लिए अपना ऐग बैग लेके तब लोकल ट्रेन पे हम लोग बैठे वहाँ से बैठे तब फिर अपने जहाँ मेरा रूम है दीवा में ओहाँ तब हम लोग दीवा में आ के उतरत गए उतरेंगे हम लोग उतर के फिर वहाँ आटो मारद गे आटो मारे तब वहाँ हम लोग जा के अपने वहाँ जा रूम में पहुँचे रूम पर रूम पे पहुँचे इसके बाद तब वहाँ से पैदल जा के पहुँचे पहुँच गए रूम पे कैसे रहे फिर इसके बाद रूम पे थे दो चार दिना इसके बाद घूमने गए हम लोग बस से गए वासी हम लोग जाते जा गए वहाँ वासी गए दीवा गए घूमने बहुत अच्छा लगा और यहाँ अरे का कहे जाता है कि अरे बहुत जगह हम अपना हम लोग गए दीवा में गए वासी गए इसके बाद अरे वहाँ साइन हम लोग घूमने गए वहाँ जो ही चौभाटी इसके बाद अरे बहुत जगह गए घूमने के लिए जीवदानी माता जहाँ रहती हैं जीवदानी वहाँ गए हम लोग दर्शन करने के लिए और बहुत अच्छा लगा हम लोग के मुंबई में और हम लोग यहाँ बस से जाते थे हम लोग भी भाई मजबूरी थी हम हम लोग बोले कि चलो कहीं भी काम मिल जाता है वहाँ कर लेते हैं वहाँ बस से जाती थी तो काम करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है इसके बाद हम लोग जाते थे काम करते थे काम करके फिर बस से आते थे फिर यहाँ स्टाफ पे अपने यहाँ दीवा उतरते थे आ के भाई अपने बच्चों को रूम पे छोड़ के हम लोग काम हम हम अपने काम पे जाते थे मुंबई में हम खुद काम करते थे क्या करें अपने पास मजबूरी है मेरे पास कमाए वैसे पैसा नहीं है मेरा पति है जो हस्बैंड है उनको कमाने में मतलब कहीं भी काम करते है उनको काम भी नहीं मिलता है ढंग से क्या करें अपने मजबूरी है अब बच्चे दोनों हैं पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना पड़ता है कहाँ से का क्या करूँ हमें लोग तो कुछ भी नहीं मिलता है मिल रहा है गरीब लोग हम लोग तो कहाँ पाएँगे क्या पाएँगे क्या करेंगे भाई काम करना ही पड़ेगा लेकिन मुंबई में हम गए वहाँ भी काम करने लगे और करके इसके बाद आप हमारे कुछ दिन थे इसके बाद वहाँ से मेरे हस्बैंड फिर लेकर आए और मैं आई